उणवीह जनवरी ॿ हज़ारु चोॾहां ॿारीं फेबररी ॿ हज़ार छह ॾह मई ॿ हज़ार चारि एकटीह अगस्ट ॿ हज़ार सोंरहीं मई उणिवींह सौ नवे